हैलो जी राजकुमार रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मेरा नाम आज़ाद गिरी है मैं हत्ती नगर चिक्का ठाणवाण से बात कर रहा हूँ मैंने आपके यहाँ से कुछ भोजन आइटम कुछ भोजन ऑर्डर किया था जैसे कि चिकन चिल्ली पूड़ी सब्जी डोसा मंचुरियन इत्यादि मुझे यह जानना है कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा और कब तक डीलीवरी होगा क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कृप्या करके मेरा ऑर्डर जल्द से जल्द मुझे पहुँचाने की कृपा करें